आमच्या गांवांतल्या लोकप्रिय नाच ह्या गोष्टी बद्दल सांगचें जालें जाल्यार आमच्या गांवांत खूब वेगळे वेगळे पद्दतीचे नाच केल्ले वता तातूंत घोडेमोडणी आसा फुगडी आसा धालो आसा गोफ आसा हे जे नाच आसात ते ट्रॅनींग घेवन ते ट्रॅन करुनूच हे नाच केले वता आनी खूब बऱ्या पद्दतीन हे नाच सादर केले वता